ہاں میں تعلیمی قرض کے بارے میں جانتی ہوں اور اِس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے فائدے اُٹھائے ہیں فائدے ہوئے ہیں